भई मां छा आहे जो तव्हां सां गॾु आयो आहियां हिन में त उबर जे हिन में टैक्सी में आयो आहियां पर हाणे छा आहे जो मूं वटि कैश आहे मूं वटि त सभु पैसा आइन रोक़ु पैसा आइन हीअं चओ त मां रोक़ु पैसा ॾियांव छो जो मां त कोई काड त मां इस्तेमालु कंदो कोनि आहियां कोई मूं वटि काड न हूंदो आहे ऐं हे जेके ॿिया चक्कर आहिनि ईअं मूंखे ख़बर कोननि त मूं वटि रोक पैसा अथव ऐं तव्हांजो बिल जेको आहे उहो आयो आहे ॿ सौ टीह रुपिया ऐं पंजाहु अलाए सठि पैसा ॿ सौ एकटीअ रुपिया वठो काई ॻाल्हि न आहे मां ॿ सौ एकटीह रुपिया मूं वटि रोक़ु आहिनि ऐं वरी कमाल जी ॻाल्हि ईअं आहे त मां तव्हांखे हीअं बि न भई पंज सौ जो नोट ॾींदुसि मां तव्हांखे खुलियल पैसा ॾींदुसि ॿ सौ एकटीह रुपिया पुरा खुलियल आइन छो जो मां पाण बुज़ुर्ग माण्हू आहियां इन करे मां हमेशह खुलियल पैसा रखंदो आहियां कंहिंखे बि तंग न कंदो आहियां ॿ सौ एकटीह वठणा अथव त ॿ सौ एकटीह बिल्कुलु गणे करे ता वठो बिल्कुलु चिंता ई न कयो कंहिं ॻाल्हि जी इन करे महिरबानी करे मूंखां इहे कैश में वठो बाक़ी या त मूंखे त ॿिया ॿियों कोई तरीक़ो कोन्हे तव्हांखे ॾियण लाइ

हा इहे वठो वठो वठो महिरबानी महिरबानी